हमारा यहाँ पे नल का पानी नहीं मिलता है सारे लोग कुएँ से पानी निकाल के उसको छान कर पीते हैं और फ़िर उबाल कर उसको ठंड करके पीते हैं अगर हम लोगों को यहाँ पे नल का सुविधा और नल का पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि सारे काम के लिए कुएँ से पानी निकालना एक मेहनत का काम होता है और कभी कभी गर्मियों में तो इतना मेहनत करना पड़ता है तो हर कोई थक जाते हैं तो इसलिए हमारा यहाँ अगर नल का पानी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा नल का पानी पीने के लिए अच्छा होता है अगर कोई भी दिक्कत आए तो भी कुछ नहीं हम लोग उसको उबालकर ठंड करके या फ़िर उसको छान कर पी लेंगे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है और ज़्यादातर नल का पानी भी साफ़ होता है